مجھے اگر اپنی تصویروں کے ذریعہ ہندوستان کو دکھانے کا موقع ملا تو میں ہندوستان کے جو بھی اتہاسک جو بھی بنے ہوئے جو یہ بلڈنگس وغیرہ ہیں ان کو دکھاؤں گی جیسے تاج محل ہو گیا قطب مینار اڈھائی دن کا جھونپڑا بی بی کا مقبرہ اور ان ساری چیزوں کو میں دکھانا چاہوں گی اپنے ان تصویروں کے ذریعہ میں ہندوستان کے الگ الگ کلچرس کو دکھانا چاہوں گی کیسے کشمیری لوگ الگ کپڑے پہنتے ہیں ساؤتھ انڈین لوگ الگ کپڑے پہنتے ہیں نارتھ انڈین الگ تو میں ہندوستان کے کلچر کو دکھانا چاہوں گی اور حالانکہ جیسے میں علی گڑھ کی رہنے والی ہوں تو یہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کتنا اچھا بنا ہوا ہے تو میں اپنے طرف سے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو دکھانا چاہوں گی اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعہ ہم ہندوستان کو دکھا سکتے ہیں تو میں ان کو ہی دکھانا چاہوں گی اپنی تصویروں کے ذریعہ